जैसे मैंने अपने घर में कई तरह की पूजा पाठ को होते हुए देखा है और यह खाना पकाने की कक्षाओं में शामिल भी हुई हूँ मैं पूजा पाठ में अगर देखा जाए तो जैसे मैंने नवरात्रि की पूजा है गणपति जी का जो है उनका विसर्जन है उनको पाठ बैठाना माता जी को बैठाना उसके बाद जन्माष्टमी का देख सकते हैं आप तो ये बहुत सारी जैसी जो पूजा होती है वह मैंने पूजा पाठ के बारे में देख रखा है और खाना पकाने की कक्षाओं में हम एक बार शामिल हुई थी बहुत पहले की बात है जहाँ मैंने केक के लिए क्लासेस ली थी उन्होंने मुझे एक सौ बीस तरह के केक बनाने बताएं जिसमें दही का केक विदाउट एग केक विद एग केक मतलब उन्होंने मुझे बहुत सारे वहाँ मतलब कुकिंग रेसिपीज़ बताई थी और मैंने वहाँ जो नहीं तो आप क्या सीखना चाहिए मैंने तो बहुत सारी चीज़ें जो अगर सीखी ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं सोचती हूँ कि नहीं मुझे यह नहीं सीखना अगर कोई मुझे कुछ सीखना है तो मैं बहुखूबी उससे वह चीज सिखाती हूँ और मै उसको ज़्यादा नहीं बनती तो कम से कम एट लिस्ट एक बार उसको सीखने के बाद में एक बार उसको बनाती जरूर हूँ जिससे मुझे एक मतलब लाइफ में वो याद रहे कि हाँ मैंने यह चीज बनाई थी और अगर आप कोई भी किसी भी चीज को अगर आप अपने हाथों से एक बार बना लेते हो ना तो फिर आप उसकी रेसिपी को लास्ट में लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाते हो और पूजा पाठ तो जैसे हम हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए हैं तो पूजा पाठ तो हमें वैसे भी सीखाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम बचपन से ही पूजा पाठ को देखते हुए आ रहे होते हैं